मैंने बाज़ार से कुछ दिन पहले प्लास्टिक कंटेनर खरीदे थे एक तो प्लास्टिक कंटेनर अच्छे नहीं थे दूसरा मुझे पता लगा कि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को काफ़ी हार्म करती है नुकसान पहुँचाती है तो मुझे प्लास्टिक कंटेनर अच्छे नहीं लगे फिर उनका कलर अच्छा नहीं था मैं लेकर आई तो उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं निकली और प्लास्टिक कंटेनर को मैं फेंकती हूँ तो वो हमारे पर्य पर्यावरण के लिए अच्छे नहीं है इसलिए वह जो मैंने प्लास्टिक कंटेनर खरीदे थे कुछ टाइम पहले बाजार से उनका लाना मुझे मेरे घर पर मुझे नेगटिव लगा क्योंकि उससे मुझे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले इसी वजह से प्लास्टिक कंटेनर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए प्लास्टिक कंटेनर लाना एक अच्छी बात नहीं है इसकी जगह आप और कोई भी चीज़ को यूज़ कर सकते है प्लास्टिक कंटेनर यूज़ नहीं करने चाहिए